हैलो हा तव्हां केरु अछा अछा अछा त किथां आहियो तव्हां किथे आहियो किथे रहंदा आहियो अछा अछा अछा अछा का तव्हांजी चॉइस आहे जंहिंमें कहिड़ी कंपनी जो खपंदव हा बिल्कुलु ज़रूरु अञा असांजे हिते आहे न अलॻि अलॻि कंपनियूं अथव जीअं फिलिप्स अथव पैनासॉनिक अथव खेतान अथव ईअं बाक़ी इन जे अलावा तव्हांखे घणियूं कम्पनियूं लोकल कम्पनियूं बि मिलंदी छो की अॼुकल्ह इंडिया में हले थो न वोकल लोकल वोकल फोर लोकल त हिन जे चकर में असां घणेई लोकल कम्पनियूं बि अथव जंहिंमें सागर कंपनी अथव ऐं इन करे छा आहे के अने क्वालिटी मां तव्हांखे ॿुधाए थी छॾियांव जीअं फिलिप्स जेको कूलर अथव उन में छा आहे अॼुकल्ह जो पहिरीं खस यूज हूंदी हुई न खस कमु करण में लॻाईंदा हुआसीं पाण पर्दनि इन परनि में त हाणि न खस जी जॻहि तव्हांजे आहे न मधुमक्खी जालीअ वांग़ुरु हिकु जालियूं ईंदी अथव उहा लॻियलु हूंदी अथव उहा ख़राबु बि कान थींदी अथव ॿ ॿ टे टे साल होड़े जी होड़ी पई हूंदियूं अथव ऐं ख़राबु बि कान थींदी अथव ऐं हुन खां पोइ इन में छा अथव की अलार्म जो फेट आहे जीअं पाण ॿिया कूलर भरींदा आहियूं पाणी बहिंदो आहे त हिन में छा अथव की पाणी कान वहंदव अलार्म वॼी वेंदव ऐं अलार्म सिधो वॼंदे त तव्हांजी टूटी बंदि करे छॾियो ऐं उन खां हा त ईअं तव्हांजो जेको हीउ जेको मां तव्हांखे फैसिलिटी ॿुधायां थी ईअं फिलिप्स कंपनी में अथव त उन खां पोइ आहे ने इन में रिमोट सिस्टम बि अथव जीअं तव्हां पलंग में सुम्हियल पिया आहियो आराम सां रिमोट सां ई तव्हांजो कूलर घटि वधि पॉइंट ॾिनल अथव पंज तक पॉइंट ॾिनल अथव अगरि तव्हांखे ॾाढो घटि हलाइणो त हिकु ते रखो अगरि ॾाढो तेज़ हलाइणो अथव त पंज ते करियो ऐं विच में खपंदो त पॉइंट बदिली सघो था त उन सां तव्हांजे छा हवा घटि वधि थींदो तव्हांजे हिसाब सां ऐं हिन खां पोइ तव्हांखे इन में टायर बि लॻियलु अथव किथे हितां खां हुतां ॿिए कमरे में करिणो अथव त उहो टायरनि सां तां तव्हां करे था सघो और ॿिया टंकी मां इन्हनि खे सभिनि जा फ़ोटो तव्हांखे मोबाइल ते मोकिली छॾींदोमांव तव्हां वरी बि तव्हां वरी बि ॾिसी

हा हा बिल्कुलु ज़रूरु तव्हांजो स्वागतु आहे दुकान ते तव्हां कॾहिं ईंदा उहा दुकान ते अगरि अचणु चाहियो त हा त न बिल्कुलु रिजनेबल अथव अहिड़ो वधीक कान अथव जीअं तव्हां चओ था बजाज जो बजाज जो त बल्कि पंज सौ रुपया महांगो अथव उहा साढा अठ हज़ार अथव ऐं जंहिंमें फिलिप्स अथव न उहो अठें हज़ारें मिलनो पियो ऐं उन में सुविधाऊं बि अथव जंहिंमें ॿुधायोमांव खस पाणी अलार्म जो जब की बजाज में ईअं पाणी अलार्म जी त सुविधा ई कान अथव त इन लाइ तव्हां मुंहिंजे मुंहिंजे हिसाब सां तव्हांजे लाइ फिलिप्स सुठो रहंदो वरी बि मां तव्हांखे आहे न फ़ोटो व्हाटसप ते मोकिलियांव थी तव्हां ॾिसी छॾिजो आराम सां ऐं पंहिंजे घर वारनि खे बि ॾेखारे छॾिजो पोइ बाक़ी तव्हां अचो दुकान ते त तव्हांखे सभिनि जी हलाए करे तव्हांखे बक़ाइदा डेमो ॾेई सघंदासीं ऐं तव्हां हवा ॾिसी करे ऐं क्वालिटी ॾिसी करे ॿुधाइजो ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि अथव जीअं फिलिप्स में टे साल जी वॉरेंटी अथव ऐं जंहिंमें बजाज में सिर्फ़ु ॿ साल जी वॉरेंटी ॾिनी अथनि त हिन लाइ त टे बल्कि टे साल जो अथव त वधीक सुठो रहंदो हा बिल्कुलु बिल्कुलु ज़रूरु हरिओम ठीकु आहे हा न जय झूलेलाल